आमी आमचो वाडदिवस आमी असो साजरो करता की आमची सगली फॅमिली प्लस नेबर्स रिलेटिव्स आमी इनवायट करतात आनी आमी बर्थडे सेलीब्रेट करतात तितून आमी बर्थडेक आमी केक हाडटात केक कट करतात आनी असो बर्थडे आमी करतात आनी मागीर बुफे वाडटात म्हणजे सगल्यांक आमी जेवण दितात जेवण जेवण जेवतात सगळीं जाणा आनी अशी आमी बर्थडे सेलेब्रेट करतात आनी बर्थडे सेलेब्रेट आमी अशी करतात की आमी चडसो व्हडलो बर्थडे करतली जाल्यार आमी फस्ट बर्थडे करतात फिफ्त बर्थडे करतात ट्वेंटी फस्ट बर्थडे करतात भुरग्यांचे भितर हा आं नी जाणट्यांच्या भितर आमी साठ साठ वर्साचो बर्थडे करतात अंयशीं वर्सांचो सेलेब्रेट करतात की आमी तो म्हणजे आमकां एक याद उरपाक लागून आनी एक आमी असो हॅप्पी हॅप्पी म्हणजे त्या मनशाक त्या कोणाचो बर्थडे आसा ताका आमी खूब हॅप्पी दवरपाक लागून आमी असो बर्थडे सेलीब्रेट करतात आनी लग्नाक आमी लग्न अशें आसता की आमी सगले फॅमिलीक लग्नाची तयारी करपाक आमी सगल्यांक आपयतात आनी आमचे रिलेटिव्स सगलीं येतात फॅमिली येता रिलेटिव्स येतात नेबर आसा तीं बसून येतात हेल्पाक आमचे आमचे लग्नाचें कार्य म्हणजे लग्नाचें कार्य करपाक आनी लग्नाक आमी पयले फस्ट आमी सगल्यांक पत्रिका वाडटात पत्रिका वांटून आमी सगल्यांक इनवायट करतात आनी लग्नाक आमी बुफे बी दवरतात बुफेन आमी बुफे दवरतात हॉल हॉल करतात हॉल बुकींग करतात आनी त्या हितून आमी बरें डेकोरेट बी करतात हॉलान त्या आनी बुफे बी मांडटात आनी सगलीं फॅमिली रिलेटीव्स नेबर्स मागीर जी आमकां कोण वळखना ती बसून आमी तेंकां इनवायट करून तेंकां आपयतात आनी आमी लग्न तशें साजरे करतात आनी खूब आमी बर्थडे आनी लग्नाचो बर्थडे बसून आसत जाल्यार जाल्यार आमी असोच सेलेब्रेट करतात की आमी तो आमकां एक मेमरेबल कसो उरलो म्हणून आमी तो साजरो करतात